जीअं त मां सिंधी आहियां ऐं सिंधी मीडियम में पढ़ियलु आहियां मां पंहिंजी पढ़ाईअ जा ॿारहं दर्जा बि सिंधीअ में ही पास कया आहिनि उन खां पोइ मां हिक लाइट जी दुकान ते नौकरी कंदो आहियां जीअं त असां जे दुकानु ते बल्ब ट्यूबलाइटियूं पंखा मिक्सर ग्राइंडर प्रेस ठाहियो वेंदो आहे ऐं असां हर क़िस्म जे लाइट जे दुकान जा जेके सामान आहिनि रखंदा आहियूं ऐं उन सां गॾो गॾु असां ठाहिण जो बि कमु कंदा आहियूं जीअं पंखो ख़राब थी वञे या मिक्सर ख़राब थी वञे त असां उहो ठाहे करे ग्राहक खे ॾींदा आहियूं जीअं हू हमेशह असां वटु ईंदो रहे ऐं असां खां ही सामान वठंदो रहे ऐं असां जे इते हर काई सुविधा अवेलैबल हूंदी आहे जीअं ग्राहकु ख़ुश थी असां सां रिलेशन में रहे ऐं असां जो हमेशह पक्को ग्राहकु थी रहे